اسکول میں میرا پسندیدہ سبجیکٹ اردو تھا اردو ایک بہت خوبصورت زبان ہے اس لیے یہ مجھے شروع سے پسند تھا اور اب بھی مجھے اردو بہت زیادہ پسند ہے اس میں ہم بہت ساری اسٹوریز ہیں جسے ہم پڑھتے ہیں اور اردو زبان ایک بہت تہذیب ادب والی زبان ہے اس میں جو غزلیں نظم شاعری سب بہت بہت ساری چیزیں ہیں جو بہت خوبصورت ہوتی ہیں جنہیں پڑھنے سے ہم بہت لطف اندوز ہوتے ہیں اور ان کو بہت اچھے سے سمجھتے ہیں اور وہ ہمارے سمجھ میں بھی آتا ہے اور بہت سے ایسے شاعر ہیں جو مجھے پسند ہیں جیسے حالی غالب ان سب کو پڑھنا ان سب کی کتابوں کو پڑھنا اور ان سب کو پڑھنا مجھے بہت پسند ہے اور یہ سب اسی لیے پسند ہے کیوں کہ میرا سب سے پسندیدہ مضمون ہمیشہ سے اردو رہا ہے